जय झूलेलाल असांजे जूनागढ़ जिले में ए मूं कणिक थींदी आहे कपास कपां जेका थींदी आहे उहा थींदी आहे अनाज में दालियूं चा दालियूं फल भाॼियुनि में सभु हूंदो आहे टमेटा मिर्च वाङण भिंडियूं सभु थींदा आहिनि उनजी भाॼी करे ठाहे करे खाईंदा आहियूं त अने सभु जूनागढ़ में इहो थींदो आहे शहर पासे वासे में सभु सभु मिली वेंदो आहे हिते हिते असांखे कुझु बि मन वांदो कोन्हे सब्जियूं ताज़ियूं में रोज़ु रोज़ु बेचींदा अचनि रोज़ु रोज़ु वठी करे खाई वठूं अ सियारे में थियनि चौमासे में थियनि हींअर सियारो आहे त हींअर त वटोंड़ा सुठा था अचनि भिंडियूं ग्वार फ्लोवर इहो सभु हींअर सुठो अचनि वरी उन्हारों ईंदो त ग्वार भिंडियूं इहे ईंदियूं हींअर त सभु भाॼी मस्तु अचे मिक्स करे रोज़ु ऊंधियूं खाओ रोज़ु पाव भाजी करे खाऊं त बि मस्तु लॻंदी आहे भाॼियूं सभु जय झूलेलाल